زیادہ تر مجھے اچھی تصویر لینے کے لیے پہاڑوں پر جانا پسند ہے ندی کے کنارے جانا پسند ہے اور جنگلوں میں جانا پسند ہے اور زو میں جانا پسند ہے یا جو ہمارے ہسٹوریکل پلیس ہیں وہاں جانا پسند ہے جیسے ہمارا مان لو تاج محل ہو گیا یا لال قلعہ ہو گیا صفدر جنگ قلعہ ہو گیا وہاں جانا پسند ہے اور جو جنگلوں میں جو چڑیا اڑتی ہوئی دکھتی ہیں یا جانور چلتے پھرتے دکھتے ہیں وہاں جانا پسند ہے اور آسمان کی طرف تص آسمانوں کی تصویر لینا پسند ہے اور مجھے اپنے کیمپس میں آ کر تصویریں لینا پسند ہے کیونکہ وہاں پہ الگ الگ پرانی طرح کی بلڈنگ بنی ہوئی ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہے ان کی خوبصورتی دکھائی دیتی ہے اور وہ ہمیں پرانی چیزوں کی یاد دلاتی ہیں تو مجھے یہاں پر فوٹو لینا پسند ہے اور مجھے پرانی بلڈنگس کی فوٹو لینا پسند ہے جو پرانی جگہیں ہوتی ہیں وہاں کی فوٹو لینا پسند ہے کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ماضی میں کیا کیا ہوا تھا اس سے ریلیٹڈ وہ سب چیزیں پتہ ہوتا ہے ہم لوگوں کو